हमारा पसंदीदा खेल फ़ुटबॉल है और इन फ़ुटबॉल में हमें बहुत अच्छी बातें सीखा सीखने को मिलती हैं सिखाने को मिलती हैं जैसे की एक टीम में ग्यारह लोग होते हैं और दो टीम को मिला कर बाईस लोग और पिच के नीचे सब लोग होते हैं तो कुल मिला के बाईस लोग हो जाते हैं और एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी से सहायता करके उसको अपने आप को बचाना रहता है उस फ़ुटबॉल को जिससे की वह एक टेनिस बॉल में गोल कर सके जिससे कि वह उसकी टीम और वह खुद जीत सके और उस खेल से शरीर का स्वास्थ्य और दिमाग स्वस्थ रहता है जिससे कि हमारा पूरा ध्यान उसी पे हो जाता है आकर्षित और यह हमारा पसंदीदा खेल है और इसके बारे में और ही हम क्या बोलें जैसे कि इस खेल से हमें बहुत सारी प्रोत्साहित मिलती है कि हमारे पैरों को ताकत मिलती है दौड़ने की क्षमता और इत्यादि समझ समझ समझ मिलती हैं